हँ हेलो हेलो हँ आबथु अररिया जिला

हँ धान होइ छै मकइ होइ छै मूँग होइ छै आबथु धान तऽ आब रोपा भए ने गेलनि यए देखय लेल आबथु घुमय लेल आबथु देखाय देबनि कोनसभ खेत परती रहै छै बुझलखिन आबथु हेलो मकइओ होइ छै धानो होइ छै मूँगो होइ छै आबथु घुमय लेल मकइ होइ छै बढ़िएँ होइ छै मकइ धानो ठीके होइ छै मूँग तऽ चलिए ने जाइ छै आधा छिधा आबै छै आरो खेतसभ तऽ बेसी परतिए रहै छै दाही जारी जाइ छै

हँ जरतिए छै जतेक छै बुझलखिन ठीके छै आबथु जल्दी घूमथु घूमथु फिरथु हँ सभचीज भैए रहल छै जे जेना हेतै से ठीक छै हँ होइ छै की सभचीज केना केना कऽ भए रहल छै सभचीजके केना केना भए रहल आबथु घूमथु लेकिन जल्दीसँ ह्म्म हँ लए रहल छै खेत पथार चलिए रहल छै नहि